हमरा सबके मधुबनी जिला बाढ़िक क्षेत्र छी बाढ़िक इलाका छी हमरा सबके समय समय पर एको कनमा धान नहि होइ अछि बाढ़िसॅं जमीन भरि जाइ छै तऽ एक दू महीना पाइन अटै जाय छै फसल क्षति भऽ जाइया आ सरकारो एकर कोनो तरहके साधन हमरा सभके नहि देने यऽ आ कोनो राहतो नहि दऽ रहल यऽ सरकार सभ आ